सिनेमा नायसै सानैजों आंनाव फैसा दंखायो औ

थांगोन दा थुदो सानैजों थांसै सानैजों नायदिनि थुदो ओंखाम जानानै ओंखाम जानानै सानैजों थांसै हैथ साइखेल लायनो साइखेल आस्सा आस्सा होथ बाजाराव बाजाराव सानैजों ए ए

थुदो सानैजों होमब्लालाय थुदो दङ फैसा दं थु बेसेबां लायो थांदिनि सानैजों जायो दे जायो जायो आंने